आं बै समाव हायार सेकेण्डारि सेकेण्ड इयाराव फरायोमोन नाथाय काल्साराव आंहा गोसो गुदुं लाय गोबां स्थेजफोराव आङो मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय बेफोराव बाहागो लानानै फरायनाया थालांबाय थादोंमोन नाथाय आनजादाबो खाथि थाराव सफैबायमोन नाथाय आङो फरायनो मोनिनि थाखाय आनजादखौ लिरगोन ना लिरा जेबो थिरांथा लानो हायाखैमोन जोबथारनायाव आं मोनसे थिरांथा लानायसै जे फरायनायाव आङो गोबां सम बाहायनोसै होन्नानै आङो दानसेयाव सानसेयाव से जिदाइन घन्टा करि आं फरायनो लानायसै ओरैबायदि आङो माने फरायनायाव टाइमखौ इनभेस्ट खालामबाय आं न'निफ्राय जेरावबो ओंखाराखै खालि फरायनायाव टाइम होनानै आङो खमैबो जिदाइन घन्टा सानसेयाव लेखा फरायदोंमोन बेबायदिनो फरायनायाव गोबां सम होनायनि उनावहाय आङो लासै लासै एदजास्ट जालांबाय फरायनायाव टाइम होनांगौनि थाखाय बेनिफ्राय जिदाइन घन्टा सानफायाव फरायनानै आङो गोबां माने जायखौ जोङो से बोसोराव से बोसोरावसो फरायनो हायो बेखौ आङो से दाननि गेजेरावनो मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौ फरायदोंमोन फरायनायनि उनावहाय आङो गावखौनो गाव हमदांनो हादोंमोन जे आङो आनजाद लिरनो थाखाय फुरा कमफ्लिटलि प्रिपेयार जानो हाबाय थियारि जानो हाबाय बेबायदिनो आनजादा सफैबाय आनजादा सफैनाय समाव फार्स्ट जिथु जोंनि आनजादनि साबजेक्ट बेयो इडुकेसनमोन दानिया आं बे इडुकेसनखौ आनजादाव इडुकेसन साबजेक्टखौ आनजादाव मोजांयैनो आं लुबैनाय बायदि आं सान्नाय बायदि लिरनो हाबाय आरो दानसेनि गेजेरावनो आं फरायनानै इडुकेसनाव दाइनजिनै जौखोन्दो मोननो हादोंमोन दा बेनिखायनो आङो नैबे खोथाखौ बुजिनो हाबाय जोंनियाव जेसेबांखि खामानि मावनायाव जेसेबांखि गोरोन्थि जालाङा मानो जेसेबांखि जोङो गोरोन्थि खालामलाङा मानो बेखो सुद्रायनो हायो जेरै आङो गोलाव सम फरायनायाव गोसो गोसो होनो हायाखैमोनब्लाबो टाइम होनो हायाखैमोनब्लाबो नाथाय आनजाद खाथियाव आङो नांनायनि बारा गोलाव सम टाइम होनानै फरायनानै आङो आनजादखौ मोजाङै लिरनो हादोंमोन आरो बेबायदिनो हायार सेकेण्डारि आनजादखौबो आङो मोजां मार्क लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन